हॅलो हा हा हा हा ओके केन्ना येवपाक सोदता तुमी ऑके ऑके हय हय ऑके बरें बरें जनावरां आमचे वाग आसा मागीर गायो रेडो आसा रानदुकर आसा मगरां आसा कासोव आसा मागीर साळ आसा हरीण जायते तरेचीं आसा मागीर चितळ म्हणटा पय आमी तें आसा बारासिंग आसा मागीर पोपट दोवरलेले आसात आनी जायतीं तरेचीं सुकणीं आसा आनी तशींच व्हडलो अजगर ते दोन दवरिल्ले आसा अजगर आनीक तशेंच हेंवूय आसा कोण तें आमचें साळ साळूय आसा हय हय केन्ना कॅर म्हळ्ळ्यार आमी तेंकां पळोवपा खातीर मनशांय दोवल्लेले आसा सॅपरेट अशें आनीक तेंकां डेली डेली तेंकां बरें बरें जेवण हाडून घालप म्हळ्ळ्यार कोण मांस खाता तेंकां मासां मासां म्हळ्या कोंबडी हाडून घालप मागीर गवे रेडे बीन गवत खातात न्ही तें रानातलें सगळें गवत हाडून तेंकां घालता हय गवत हाडूंक फि हें करता आनी शेवण्यां खातीर आमी बारीक बारीक फळां बीन कितें आसता पय न्ही मागीर इवन पिंपळाचीं फळां व्होरोन घालता पोपट पोपट आसा तेंकां आनीक व्हडली नागीण आसा पय तेंच्या खातीर आमी बारीक उंदीर धरता आनी मारता आनी तेंकां ते घालता इवन मारनासतना सुद्दां आमी तेंच्या कडेन सोडलें न्ही जाल्यार ते बऱ्या बशेन धरून तेंकां खाता अजगरां खातीर तश्योच कोंबड्यो घालता हय अजगरां खातीर कोंबड्यो हय आनीक आं कितें म्हणटा हय रानकोम हय रानकोंबडी आसा मागीर मागीर ती कोण आमची बजबजीं म्हणून तीं आसात मागीर धवे पारवे आसात हय बजबजीं म्हणून तीं बरीं इल्ले इल्ले उडकी इल्ल्यो इल्ल्यो अश्यो उडक्यो मारीत वता आनी त मागीर रानकोंबड्यो भरपूर आसात तरेकवार रानकोंबड्यो पोवपाक मेयटा बऱ्या शेंकऱ्यांच्यो आनीक मो मोर आसा मोर सोंशे तशेंय आसा हय हय हय शेवणीं तेंच मा पोपट आसा तो पिंपळाचीं प यें खाता फळां खाता मागीर आमी तेंकां हय हय आनीक रानकोंबडे आसा तेंकां आमी आमचें हें घालतात कोण तें गोंव बी तशेंच खातात तीं मागीर येवन हय तेंकां हें केलें म्हणटरी आनीक मेन म्हळ्ळ्यार वाकाटीं जे आमी म माजरां भशेन आसता पय न्ही तीं आसा वागाटीं हय जंप मारूं व्हडलें कान कशे तेंकां केंस आसता पय न्ही तीं आसा सारकीं पोवोपाक माजरां कशीं दिसतात

तुमी सक्काळीं येवन सांजचीं गेल्यार जाता नाजाल्यार तुमकां वताक मात्शें हें करचें पडत जाल्यार आमी सांजचीं तिनांक सुमार येवन सुद्दां स म्हळ्ळ्यार सुद्दां व्हिजीट दिवपाक जाता नाजाल्यार जेवण सुद्दां तुमी बसोंत हांगां हें करतले न्ही जाल्यार सकाळचीं येवन सुशेगाद बसून गार्डनान आमच्या फूल डे आमचो स्पँड करपाक जाता तुमच्यान बऱ्या भशेन ऑके हय हय हय थंय बरीं हें झाडां लायल्लीं आसात गुलाब बीन सगळें आसा हय ऑके ऑके बरें तर ऑके बरें हा बरें